औ आङो फरायसालिमानि डिग्रि लानाय फरायसाखौ सिनायो आरो बिथांमोनहा मोजां खामानि मावदों मानोना आंनि खाथिनि सासे फरायसाया खोरोमदाव बर' बिथाङा गोजौ डिग्रि लादों सानखान्थियाव एम ए पास खालामबाय आरो दा बि एड खालामगासिनो दङ आरो बे इयुनाव सासे मोजां फोरोंगिरि जानायनि समाजनि सासे फुंखा सुबुं जानायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोर मोजां जादों आरो बिथांखौ नुनानै गामिनि गुबुन गुबुन फरायसाफ्राबो नाजादों जाहाते बिथांबायदि मोजाङै गिबि थाखोआव पास जानानै मोजां फरायसा हिसाबै दावगानो थाखाय गुबुन गुबुन फरायसाफ्राबो नाजादों आरो बिथाङा फरायसालिमानि सासे डिग्रि लानाय फरायसा हिसाबै गामियाव सासे गोहोम गोलैग्रा गोहोम खोलैनो हानाय सासे मोजां फरायसा आदरख' फरायसा आरो बिथां बायदि जानो थाखाय जोङो गासिखौबो लुबैदों